हमारे जीवन में खेलों का मह महत्व बहुत है वो खेलों से हमारी बॉडी सर्क्युलेट होती है बीमारियाँ नहीं होती है खेल खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है खेल से बीमारियाँ बहुत कम होती है बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है बॉडी मशीन की तरह काम करती है और खेल मतलब खेल खेलते खेलते आगे बढ़ जाते हैं तो मतलब दूसरे सिफ्ट में भी चले जाते हैं बाहर खेलने चले जाते हैं खेल खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को भी खेलना चाहिए खेल से हमारे दिमाग़ के जो नसें हैं वो बहुत अपना दिमाग़ बहुत तेज़ चलता है कमज़ोर नहीं पड़ता है एक्टिव हो जाता है